आमच्या गोंयांत जी पळय कला जाता मांडे ते म्हणचे आमचे हेळ तियात्र जाताय तिंगाय ते बोरे ते बोर एक्टिंग कोताय चोडूं आहा तें चेड आहा तो चोडूं जाताय हे भाशीन ते आपल्यागे हेळ तियात्र नाचताय हेजे नाचताय ते स्टेजीर नाचनाय ते फोक्त तेश कोन्न ते आपल्या कला दाखोयताय आमकां हेळ तियात्रां हे भाशेन ते आमक उमेद हाडटाय ते हेळ तियात्र कोन्न ये कार्नवाला जावं ते कोन आमक उमेद उमेद चोड तेजेर येता ते आम चोवपा आम धांवताय सारकीं ते हुंय इंगा सोन हे हे गांवां सोन ते गांवां ते गांवां सोन ते गांवां तींग हेळ तियात्र घेन येताय ते बसीन घेन येताय मागी ते तींग तींग आपणागे बॅन्ड आटाय मायक आटाय अेश कोन ते बोरे ते आसताय बोरे आसताय तेंगे हेळ तियात्र ते हे पाटी देखून आम पोयलाय जायते जायते हेळ तियात्र आम चोयलाय दुसरे आमगे इस्क्लाको बीन केन्ना गॅदरींग आसता तेन्ना मांड आसताय आनी ना जाल्यार आमगे क्रिस्मसा टायमार मांड कोताय आमी आनी ते मांडे स्टेजीर कोताय आनी भुरगीं बाळां सोगळीं पार्ट पार्ट घेताय तें बोरें दिसता अेश कोन्न आमची कला अेश कोन्न दाखोवपा आमक बोरी उमेद भोगता